हांवें ग्रंथ केन्नाच बरयल ना किंवां ग्रंथ बरोवचो असो विचारय केन्ना आयल ना पूण कविता करपाचो प्रयत्न केलां कारण तो एक वेळ आशिल्लो तो एक काळ आशिल्लो त्या काळाक अशें दिसतालें की कविता बरोवया कविता बरोवच्यो आनी त्या वेळार कविता बरयल्योय बी वाचुनूय बी दाखयल्यो प्रेजेंटेशनूय केलें काही वेळार खूब जाणांनी त्यो बऱ्यो आसा अशेंय बी म्हटलें बरोवपाचो प्रयत्न नक्की केलो पूण जेका ज्या ज्या खातीर केल्लें तेका आवडल्यो काय ना आवडल्यो हें खबर ना म्हणजे तें त्या पध्दतीन परताळून पळोवपूय बी जाल ना पूण कविता बरोवपाचो प्रयत्न नक्की केलो